हारिमुवा जोंनि जिउआव गोनांथि दङ मानो होनब्ला मोनसे हारि एबा मोनसे जाथिया बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय हारिमुनि गोनांथि दङ जायनि थाखाय गावखौ सिनायथि होनो थाखाय मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय बिहा राव आरो हारिमु थानांगौ जानानै फैयो एबा गावहा राव आलादा राव हारिमु दं होननानै सिनायथि होनो थाखाय बेयो गोनांथि दं राव हारिमुवा बिनि थाखायनो गावनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय गासैखौबो बिथिंखौ लानानै मोनसे हारिमु बेखौ लानानै देखायनो हायोबाबो बुहुमाव बा संसाराव गासिनिबो देखायनो हायोब्ला मोजां जायो आरो गावखौनो सिनायथि होनो हायो बेयो बेनो जाबाय मोनसे हारि हिसाबै जोंनि बर' हारि हिसाबै जोंहा मोनसे आलादा राव हारिमु आरो थुनलाइ दङ